जय झूलेलाल तव्हां केरु था ॻाल्हायो अच्छा अच्छा हा जी ॿुधायो हा हा बिल्कुलु

हर्बल न मूं वटि हाइड्रो फेशियल अथव हा हा हाइड्रो फेशियल में त छा थींदो आहे भाई तव्हांजी मां चमड़ी ॾिसी करे तव्हांखे ॾिसी करे ॿुधाईंदव की वो तव्हांजे चहेरे ते कहिड़ो सुठो लॻंदो त तव्हां हिकु कम कयो हिकु दफ़ो अचो अॼु त मां ॾिसी करे तव्हांखे मां ॿुधायां की भाई तव्हांखे हिते कहिड़ो सुठो लॻंदो

मां बि त अजय नगर में ई रहंदी आहियां

हा ॾिसो ईअं त हे अलॻि अलॻि तरीक़े जा थींदा आहिनि ईअं फे फेशियल ऐं चमड़ी ॾिसी करे ख़बर पवंदी आहे ऐं सते हज़ारे वारो थींदो आहे अठे में बि थींदो आहे ॾहें में बि थींदो आहे त तव्हांखे मां ॾिसी करे ॿुधाईंदस की तव्हांजे मथा कहिड़ो सुठो लॻंदो तव्हां हिकु दफ़ो अचो मुंहिंजे पार्लर में हा हिनजे करण सां छा चहेरे में हिकदमि शायनिंग अची वेंदी आहे हिकदमि चमकण लॻंदो आहे ऐं स्किन जा बि कारा दाग धब्बा जेके न चहेरे जा उहे बि हटी वेंदा आहिनि

हा ठीकु आहे तव्हां हिकु कम कयो चलो ठीकु आहे पाण हिकु ई पाड़े में रहंदा आहियूं हिकु ई घ कॉलौनी में रहंदा आहियूं ठीकु आहे तव्हांखे मां डिस्काउंट ॾेई छॾंदमि ठीकु आहे तव्हांखे मां हलो पंजे हज़ारे में करे छॾंदीमाव अच्छा हा त ठीक आहे हिकु कम कयो तव्हां भाई सभिनी खे वठी करे अचो ऐं पोइ मां तव्हांखे वधि में वधि डिस्काउंट छॾंदमि थोरो अञा बि डिस्काउंट ॾेई छॾंदीमांव ऐं चङो ठीकु आहे तव्हांखे ॿियो न उहो मां थेडिंग जा तव्हांखां अलॻि पैसा वठंदा आइब्रो करण जा तव्हांखे मां आइब्रो जा अलॻि पैसा कोन्ह वठंदीमांव तव्हांखे उनमें ई करे छॾंदीमाव हा मकानु नंबर पंज बटा ॿावीह उते अची पहुंची वञे ठीकु आहे